राज्य स्वास्थ्य पेशेवर के लिए जैसे कि हमारे यहाँ प्रशिक्षण और शिक्षा की समस्या का समाधान जो है वह हमारी सरकार ने ट्रेनिंग है करवाई है जैसे कि हमारे चिकित्सा से संबंधित जो भी शिक्षा होती है उसको पर्याप्त हो उनको अच्छे से प्रशिक्षण मिल सकते हमारे पास जो बच्चे होते हैं हमारे स्कूल में पढ़ते हैं गरीब बच्चें हैं जो पढ़ने नहीं जा सकते हैं तो वह अच्छे से पढ़ सकें उनके लिये जो छोटे छोटे से उनके नगर में स्कूल खुलवाए हैं विविध स्तरीय प्रशिक्षण में संपर्क ना हुआ हो बुनयादी और गैर बुनयादी पाठ्यक्रम में असमानताएं जो हो रही हैं उनको उन्होंने दूर किया अध्यापक प्रशिक्षण का जीवन से से संबंधी होता है जो हमारे उनके प्रशिक्षण में उपलब्ध हो कॉलेज और विश्वविद्यालय बनवाए जाएं जिसकी वजह से उनको कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो हमारे प्रशिक्षण का समाधान हो सके